आं बिफां गायोब्ला आङो बिफां गायनाया जाहैबाय साल सिगुन आरो गाम्बारि आरो बे बिफां गायनाय समाव गोबोरखि हासार आरो दै लुनानै होनाय जायो बेजों लोगोसे माखासे गोनां न'नि जे गय बेखौबो गायफानाय जायो नारेंखल बिफां आरो बेखौबो गायनाय जायो